भारतनि फेसननि सोमोनदै आं एसेबाबो मिथिगौ गोदोनि संमजों रुजुनायाव दानि गस्लाफोरखौ सोलायनाय बादि आं मोनो सोनाबारि फेसना भारतारि फेसनखौ गोहोम खोख्लैदों नोंगौ रोखोमनि गस्लाफोरखौनो गानो आं गोबां रोखोमनि खालारनि गस्लाफोरखौनो गानो आङो बांसिनै बाजार इण्डिया विशालाव बाया लासेनो हाथाय बाजारनि गस्लाखौनो बायनानै गानो दा बुंनो थाङो आङो गोदोनि आरो दानि बुंनो थाङोबा गोबां सोलायनाय फैबाय गोदो गाबागाव ट्रेडिसिनेल गाननानै ओंखारोमोन गामसाजों ओंखारोमोन सबानो बिदिनो हिनजावफोरनि बेलायचाव दख'नाजों ओंखारोमोन दानि जुगाव नाथाय बेफोरखौ गानला फेसननि गानबाय लंफेन गस्ला बायदिफोरखौ गोबां सोलायनाय नुसै फेसनफोर आरो डिजाइननि बारे बुंनो थाङोबा लंफेनखौ हाखनाय सिनथाय गानग्रा जाबाय बे हाख्लनाय लंफेनखौ मडेल हिसाबै लानाय जायो बेयाव रावबो नोंनि लंफेना जिनायसो बा नोंनि लंफेना जिबाय बेफोरनि बारैयाव दानि जुगाव बुंला मानो होनोबा कम्पानिनिफ्रायनो फेसन डिजाइनिंखौ हासिनायैनो बानाय खाबाय बिखायनो गोदोनि आरो दानि गाननाय जोमनायनि बागै बुंनो थाङोबा गोबां सोलायनाय फैबाय दानि फेसनाव मडेलिं डिजाइनिं गोबां डिजाइन मोजांनि मोजां हासिनायना हासिनाय मोजांनि माबानि गाननायनि गस्लाफ्रा आलादा आलादा जुदा जाबाय नुनो मोनसै बेफोरनि बागैनो बेफोरनि बागैनो भारतनि फेसननि सोमोनदै आरो गोदोनि समजों रुजुनायाव दानि गस्लाफोरखौ सोलायनाय नुबोगासिनो दं आरो सोलायलांबावगोनखौ नुहुरो सोनाबारि फेसनना भारतारि फेसनखौ गोहोम खोख्लैदों मानोना बिसोरनि गाननाय आरो जोंनि ओरैजायनि गाननाय रोखोमनि गस्लाफोरा जुदा जुदा गानो आरो जोङो गस्लाफोरनि बागै आार बुंनो हाबावो रोगौथायनि सायाव बुंनो थाङो बा गावबागाव मोनसे स्कुल बा कलेज बेफोराव इउनिफर्म हिसाबै गाननायखौ दा बाहायनाय नुनो मोनो गोदोथ' गामसाजों थाङोमोन नाथाय दानिआव इउनिफर्म बानायनानै होनाय जाबाय बेफोरनि सायावनो जोंनि भारतनि दानि फेसननि गोबां जुदा जुदा नुनो मोनसै भारतनि फेसना गोहोम खोख्लैदों आरो बाव गस्लफोरखौ आलादा आलादा गानलायदों बेफोरनि आंनि नुनायाव फेसननि सोमोनदोआ